साढ़े इत्थे डोगरी मन्नेआ जंदा ऐ कि डोगरी अपनी भाशा ते सारें गै बड़ी प्यारी ऐ हैनी सारे चांह्दे कि साढ़ी जेह्डी भाशा ओह् ज्यादा फेमस होई जा ओह् ज्यादा लोकें च चलै ते इत्थे दे डोगरें दा बी इ'यै कि उनें ई लगदा कि सारें कशा ज्यादा चलै डोगरी साढ़ी प्रमोट होऐ ते डोगरी ऐ ते बक्खरी गै बड़ी मिट्ठी भाशा आखेआ जांदा इ'यां आखदे नी खंड मिट्ठे लोक डोगरे बड़ी मिट्ठी भाशा लोकें ई बडी पसंद ऐ इ'यां थोह्ड़ी थोह्ड़ी पंजाबी आह्ला लेखा पर बा थोह्ड़ी अलग अलग इ'यां भागें दी ते अलग अलग अलग अलग भाशा जगाहें दी ते